हैलो सर ब्याह् साढ़े घर ते राशन चाहिदा ते पर्ची भेजने आं ओह्दे च ऐ दाला तेला दे टीन घिओ दे टीन बस एह् पजाये दाला दा साढ़े केह् रेट चला दा साढ़े ते राजमांह् किन्ने बैरायटी दे थुआढ़े कोल आई थुआढ़ी चाह् ते जरूरी जरूरी चाहिदे कियां लैने पौग अच्छा ते बाकी आपूं करना पौग जां तुसें कराई ते पेमेंट कियां ऑफलाईन जां ऑनलाईन ते चलो ठीक ऐ तां में पर्ची पजाना ठीक ऐ